آج کے دور میں موبائل کا بہت زیادہ ہی یوز ہو رہا ہے جو کہ ہر انسان کے پاس ہوتا ہے موبائل اور اس میں بہت سارے ایسے بھی ایپ ہوتے ہیں کہ جو بہت ہی ضروری ہوتا ہے انسان کے لیے اور بہت سارے ایسے ایپ ہوتے ہیں جو کہ کچھ خرابی بھی ہوتا ہے اس ایپ میں کچھ ایسے ایپ ہیں جیسے کہ واٹسپ اس سے بہت سارے اچھے ایپ ہوتے ہیں اسے انسان کو اچھا اچھا ہوتا ہے اس سے ویڈیو کالنگ بات ہوتا ہے دور دور تک بات ہو جاتا ہے ادر کنٹری میں بھی بات ہو جائے ویڈیو کالنگ فوٹو دیکھ کے بات ہو جاتی ہے اور کچھ ایسے بھی ایپ ہے جیسے کہ انسٹاگرام فیس بک ٹوئٹر انسٹاگرام کی بات ہے تو اس میں بچے کے لیے بالکل اچھا نہیں ہوتا ہے بچے کو اس سے دور رکھنا چاہیے کیونکہ کیونکہ اس میں ریلس آتے ہیں بچے پڑھائی نہیں کر پاتے ہیں ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اس لیے انہیں یہ سب نہیں چلانے دینا چاہیے چلانا چاہیے اور فیس بک فیس بک بچے کے لیے سب بالکل صحیح نہیں ہیں نہیں چلانا چاہیے آج کل ان دنوں میں زیادہ اپیوگ یہ سب بہت سارے ایپ ہو رہے ہیں جس سے بچوں کو نہیں چلانا چاہیے بچوں کے لیے بالکل یہ ٹھیک نہیں ہیں ٹھیک نہیں ہیں اور بھی بہت سارے اچھے ایپ ہیں مائی ٹرین اس سے انسان کہیں بھی ہیں وہ پتہ کر سکتا ہے کہ وہ کہاں پر ہے لوکیشن ٹریک کر دیکھ سکتا ہے اچھا یہ سب ٹرین بہت ہی اچھے ہوتے ہیں اور اسے یوز کرنا چاہیے اچھے یہ سب بہت اچھے ایپ ہوتے ہیں